सुठे डांसर ऐं महान डांसर में ॾिठो वञे त तमामु वधीक फर्क़ न आहे छोकी हिकु सुठो डांसर ई अॻियां हली करे महान डांसर थी सघे थो जेको डांसर पंहिंजे डांस में पंहिंजो सॼो टाइम पंहिंजी सॼी उर्जा विझे थो उहो ई अॻियां हली करे महान थी सघे थो त इन जे करे पंहिंजो जेको बि एम आहे उन ते अगरि सॼो ध्यान ॾई करे उन खे असां हिकु तरह सां अगरि उन शिक्षा खे असां हिकु पंहिंजी पूजा सम्झी करे कंदासीं त उहो डांस महान थी वेंदो कोई बि कमु उहो महान थी वेंदो